खेती में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल जैसे आज के समय में बहुत साथ ज्यादा संशोधन हो रहा है खेती के मामले में ले के जैसे बहुत ज्यादा केमिकल का उपयोग करना जिससे वो ब पता तो चलता है हमें ऐसे दिखता तो है देख कर कि कितना सारा अनाज हमें हो रहा है पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा हो रहा है पर उसका कोई मतलब नहीं रहता है जैसे संशोधन करने में अभी सरकार ने ये संशोधन करना चाहिए कि वो खेती को जैविक बनाए न कि केमिकल से मिला के मतलब खाद वगैरह खाद डालते हैं और दवाई का छिड़काव करते हैं ये सब न करके हम हमारा ही जो जैविक खाद होता है वो बना सकते हैं और हमारे ही हाथों से हम कचरा जो खेतों में खरपतवार होता है उसके लिए हम दवाई बना सकते हैं पर सरकार इन सब चीजों में संशोधन न करके बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं जो केमिकल से सब बनाती है उनको सपोर्ट करती है पर ये सब नहीं करना चाहिए जैसे हमारे आधुनिक तकनीकों की खेती होती है आधुनिक युग का जो खेती होती थी वो मतलब सब जैविक होता था वहाँ पर जैसे भैंस बैल का गोबर जिससे खाद बनाते थे वो वो खाद डालने से क्या होता था हमारा अनाज जो था वो शुद्ध था एकदम शुद्ध था न कि भले वो कम होता था पर शुद्धता उसमें बहुत अधिक थी इसीलिए ये हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो बीमार नहीं होते थे कभी और आज के समय में जो ये बड़ी बड़ी बीमारी आ रही है और सब बीमार पड़ जाते हैं जान नौजवान लोग हैं वो तक उनको तक बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती है तो ये सब कारण खेती और अनाज के ऊपर है जैसे हम केमिकल का खाते हैं ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो केमिकल से भरा होता है जैसे पहले के समय में जो अनाज और सब मिलते थे वो जैविक होते थे इसके कारण क्या होता था हमारे जो पाचन तंत्र है उसको भी कोई हानि नहीं पहुंचती थी हमारा जो ब्लड है जो खून होता है वो भी शुद्ध होता था और खाना भी हम ज्यादा से ज्यादा खाते थे ये जो सब दूसरी चीजें हैं खाना को छोड़ कर जैसे बाहर का खाना जब हम खाते हैं पिज़्ज़ा मंचूरियन वगैरह ये सब बाहर जाकर खाते हैं तो ये सब हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम स्वाद में तो लगता है लेकिन हमारा जो पाचन शक्ति है उसको भी क्षति पहुँचाता है और हमें बड़ी से बड़ी घातक बीमारी होने का भी डर रहता है जैसे अभी आज के समय में खेतों की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज की जो फसल होती है वो पूरी केमिकल और घातक जैसे दवाइयाँ ये सब का छिड़काव करते हैं उसका प्रभाव ब पेड़ के जड़ों पर पड़ता है और जड़ों से वो सब मिट्टी में मिल जाता है मिट्टी में मिलने से उसमें जो मिट्टी में जो ब क्या कहना चाहिए मिट्टी में जो जीव जो एन एंटीबायोटिक जीव होते हैं वो वो नष्ट हो जाते हैं जिससे हमारी खेती भी बहुत बेकार तरीके से होती है और हम खेती करने में कर तो लेते हैं अनाज भी ज्यादा निकाल लेते हैं पर आगे वाली कुछ पीढ़ियों में ये कोई मतलब का नहीं रहेगा न तो हमारा ज्यादा अनाज निकलेंगे और ना ही वो शुद्ध होगा